हमारी मातृभाषा हिंदी यह इतनी दिलचस्प है कि किसी को दिन भर में बोलने के लिए हमें कई प्रकार के मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि आमतौर पर कुछ लोग बार बार में किसी भी चीज़ को ताने मार कर उनके मुहावरों के जैसे इस्तेमाल करते हैं उनमें से कुछ इस प्रकार है जैसे आपने सुना होगा अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता यदि किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से कोई काम रहता है या पैसों की जरूरत पड़ती है तो वह उसे बहुत मीठा मीठा बोल कर मिठलाते रहता है और अपना काम निकाल लेता है और वही व्यक्ति जब उसको बाद में उससे अपने पैसे वापस मांगता है या दोबारा से बात करता है तब वह उसका जवाब भी नहीं देता है और उसे कोई भाव नहीं देता है इसका मतलब है कि अपना काम बन गया भाड़ में जाए जनता दूसरा है सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली हमने कई बार देखा है कि कई हमारे व्यक्ति होते हैं जो कि किसी भी चीज़ का गबन कर लेते हैं वह कहीं से भी कोई आवक होती है उसको छुपा देते हैं या अपने पर्सनल अपने पॉकेट में रख लेते हैं जब उसकी जानकारी ली जाती है तो वो शरीफ बनते हैं कि हमने तो यह चीज़ देखी ही नहीं है इसका मतलब है कि सौ सौ चूहे खाक बिल्ली सौ सौ चूहे खा कर बिल्ली हज को चली ऐसा ही एक है नाच न जाने आंगन टेढ़ा आप जानते हैं जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम बताते हैं या कोई काम देते हैं यदि उस व्यक्ति को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी वह काम नहीं कर सकता है तब क्या बोलता है कि नहीं यह तो काम ही गलत है यह क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए था ऐसा होना चाहिए मतलब क्या है कि उसको भले ही उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन वह काम को ही गलत साबित कर देता है ऐसे ही आता है कि ऊँट के मुँह में जीरा जब क्या होता है कि किसी अधिक आवश्यकता वाली चीज़ में हम ब उसको थोड़ा सा उसके अंदर कोई चीज़ डालते हैं जैसे कि बरसात नहीं हो रही हो बरसात के अंदर हम खेती के अंदर सूखापन पड़ गया हो उस दौरान में हम पानी जब द उड़ना होता है तब पानी दे उल तो उबलते समय क्या होता है कई बार हम बाल्टी से पानी ओलते हैं तो उतने बड़े खेत में हम उस बाल्टी के पानी डालने से कोई मतलब ही नहीं है मतलब क्या है कि ऊँट के मुँह में जीरा जैसी बात हो जाती है नौ दो ग्यारह होना जब क्या होता है कि कहीं पर भी कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है और जब उसको ढूँढने के लिए वहाँ कोई पहुँचते हैं या तो वह अपना काम करके रफा दफा हो जाता है नौ दो ग्यारह हो जाता है वहाँ से ऊँट पहाड़ के नीचे आना यह भी एक मुहावरा है क्या होता है कि जब किसी बच्चे को बहुत सारा कोई काम दे दें और वो काम करने में थक जाता है या नहीं कर पाता है तब वह क्या करता है वहीं पर आलस करने लगता है वह काम नहीं कर पता है और वह जाहिर भी नहीं कर पाता है कि मैं काम नहीं कर पाता हूँ तो समझ जाओ कि वह पहाड़ के नीचे आ गया है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कई बार क्या होता है कि हमारे बीच में ऐसे हमारे दोस्त यार होते हैं या हमारे परिचय वाले होते हैं कि कुछ गलत कर देते हैं और जब उनसे जानकारी लेते हैं तो वह उस गलती को छुपाने के लिए हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं मतलब जैसे कि चोर वह ही है और वो उल्टा हमारे को बता रहा है हमारे को बता रहा है ज्ञान इसलिए बोला जाता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे आँखों का तारा होना मतलब कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं स्नेह करते हैं तो जैसे कि किसी कोई माँ अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती तो उसको बोलते हैं कि आँखों का तारा है यह मेरा ऐसे ही कई सारे चीज़ें होते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत मतलब जब समय रहता है तब तक के तो हम हमारा उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते जैसे परीक्षा आने से पहले हम पढ़ाई नहीं करते हैं और परीक्षा आ जाती है और हम फेल हो जाते हैं तो फिर बाद में बोलते हैं कि काश मैं समय रहता पढ़ लेता मतलब कि उसका मतलब यह ही होता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत ऐसे कई प्रकार की बातें होती हैं चींटी चढ़ी पहाड़ पर छिलम गयो चम्हार और सौ जोड़ी जूते बनाए चप्पल बने हज़ार